जीअं की पहिरियों शिक्षा जे नाले ते सूरत में छोकिरियूं न पढ़ाईंदा हुआ हाणे जीअं की छोकिरियुनि खे एजुकेशन ॾियनि था थोरो अॻियां वधण जो मौको ॾियनि था ऐं छोकिरियूं पढ़ी करे अॻियां वञनि तियूं पंहिंजे पेरनि ते बिहनि थियूं अॻियां रैंक बि सुठा खणी अचनि थियूं ऐं सूरत जी एजुकेशन ॾाढी सुठी आहे जीअं की सभु पढ़ी करे पंहिंजी डिग्रीअ जो फ़ाइदो वठी करे सुठी सेलेरी अर्न कनि था जीअं की केनेडा अमेरिका वञी करे पढ़ाई जो पूरो पूरो फ़ाइदो वठनि था सूरत जो एजुकेशन बि ॾाढो सुठो आहे